हँ बिलकुल खेतमे काज करैके हुए या घरमे कोनो मनोरञ्जन करैके हुए तऽ लोक लोक गीत गाबैत छै आ ओहिनो मिथिलाके लोक गीत तऽ विश्व भरिमे प्रख्यात अछि ओकर लेल तऽ मिथिला जानल जाइत अछि एतुका हर सन्दर्भमे एकटा ने एकटा लोक गीत अछि आ हमहुँ सभ लोक गीत गाबैत छी